हाँ बोलिए हमारी दुकान की काॅपी और किताब मिलती है वहाँ छोटे बच्चों का बड़े बच्चों का बैग मिलता है और टिफिन मिलता है पानी वाला बॉक्स मिलता है और पेन कलम यह सब मिलती है और पेन्सिल भी मिलती है कॉपी वगैरह मिलती है छोटी बड़ी कॉपी सब मिलती है बड़े बच्चों का जो है फिर किताब मिलती है जैसे थोक के में भाव में जो है कम पैसा लगता है और एक की जैसे पीस हो गया एक पीस में ज़्यादा एक एक लेंगी तो ज़्यादा लगेगा हाँ अगर इकट्ठा थोक भाव में लेंगी तो कम पैसा लगता है और ही मतलब थोक में लेना है बिक्री करना है इकट्ठा लेना है तो जैसे एक एक मिलेगा दस दस रुपये में लेकिन दस जब लेंगी तब थोक भाव में तो उसी हिसाब से उसमें कम पैसा लगेगा और बच्चों का टिफिन बॉक्स मिलता है पानी वाला डिब्बा मिलता है और पेन भी मिलता है ये सब देना है पेन्सिल रबर और ड्राइन्ग बॉक्स मिलता है बच्चों का और छोटे बच्चों की किताब होती है छोटी छोटी बड़ा बड़े क्लास के बच्चों के लिए किताब है जैसे कि बड़े क्लास नौ दस के वह सब लेना है सब थोक भाव में मिलता है बेचने वालों के लिए और आपको कैसे देना है उसी हिसाब से मिलेगा और कम लेना है जैसे ज़्यादा लेना है तब कम दाम में मिलेगा कम लेना है तब ज़्यादा दाम में ले मिलेगा एक एक पीस लेना है एक एक पीस लेना है आपको उसी हिसाब से कम दाम में मिलेगा थोड़ा बहुत कम करके मिलेगा पेन्सिल वगैरह लेना है पेन लेना है सब कम दाम में मिलेगा जी नमस्ते